गवर्नमेंट ने बैसे तां ज्यादा फैसीलिटीस स्हानू दिती दियां न जिस जियां अस दिक्खने हा कि बेटी बचाओ बेटी पढाओ स्कीमस किन्नी दित्तियां गवर्नमेंट ने स्हानू दित्ती दी ना लाडली बेटी सुकन्या समरिद्धि स्कीम प्रधानमंत्री मातृ बंधना योजना फिर स्टेट मेरिज एसिसटेंट स्कीमस बेटियां आस्ते गवर्नमेंट ने बडियां ज्यादा स्कीमस स्हानू दित्ती दियां ना जेहडे़ इद्धर दे लोक ना ओह् अवेल बी करी दे ना हां बट फिर बी में आक्खनी कि इक हैल्थ पावाइंट आफ ब्यू कन्नै अगर अस अपने टाउण गी दिक्खये ते जेहड़ा साढ़ा टाउण बसोह्ली ऐ बसोह्ली ने स्हानू हाॅस्पिटल गवर्नमेंट दी बिलडिंग बड़ी अच्छी बनाई दी ऐ लेकिन उस हास्पिटल च इन्नी फैसीलिटी नेईं हैन डाॅक्टरस अवेलेवल नेई होंदे डाॅक्टरस जेह्ड़े न ओह् सारे अवलेवल ना मैक्सिम केसिस च जेहडे़ इद्धर ना ओह् रेफर कीते जंदे ना कोई बी अगर क्रिटीकल केस आई जंदा ते कठुआ रेफर कीता जंदा ऐ ते इद्धर इन्नियां फेसीलिटी होनी चाहिदी कि जेहड़ा इद्धर दा मरीज ऐ ओह् इत्थे ही जेहड़ी ऐ अपनी हैल्थ केयर जेहड़ै ऐ ओह् अवेल करी सकै उसी बाहर नेई जाना पवै ते दूआ ऐजुकेशन दे लिहाज कन्नै अगर अस आक्खिये ते ऐजुकेशन जेहड़ी इक बंदे गी अवेयर होना बड़ा ज्यादा जरुरी ऐ अगर अवेयरनस नेई होग उसी चीजे दा पता गै नेईं होग ते असी अज्ज दे टाइम दे बिच अपनी लाइफ जेहड़ी ऐ सर्वाइव नेईं करी सकदा ते में एह् आक्खना चाह्न्नी कि ऐजुकेशन दे रिलेटिड ऐजुकेशन जेहड़ी इंसीटियुशन च ऐ स्कूलस चे ऐ ओह् ऐजुकेशन ओवरआल ऐजुक्शन होनी चाहिदी स्टूडेंटस जेहडे़ न उनेंगी इंटरनेट बगैरा फेसीलिटिस जेहड़ी ना ओह् होनियां चाहिदी आं कम्पयूटर दी नाॅलेज होनी चाहिदी क्योंकि अज्ज दा टाइम जेहड़ा ऐ ओह् डिजीटल डिजीटलाइजेशन दा टाइम ऐ हर इक स्टूडेंट जेहड़ा ऐ उसी कम्पूयटर चलाना आना चाहिदा ते गवर्नमेंट गी स्मार्ट क्लास रुमा बनाने चाहिदे सारी कलासरुम जेहड़ी एह् इंटरनेट फैसीलिटी जहड़ी ऐ ओह् देनी चाहिदी बच्चे गी और उनेंगी चलाना बी सिखाना चाहिदा और जेहडे टीचरस गी बी इंटरनेट फैसीलिटी यूज करना आनी चाहिदी ताकी टीचरस अच्छे इत्थै ता ही अस जेहडे़ ना अपने बच्चे गी ओह् टीचर सिखाई सकदे अच्छे तरीके कन्नै ते केंई बारी केह् होंदा कि कम्पयूटरस हैन लेब्स बी दित्ती गवरन्मैंट ने लेकिन उत्थै इंटरनेट प्रापर फैसीलिटी नेईं ऐ और क्लास दा जेहड़ा टाइम ऐ ओह् फोर्टी मिन्ट होंदे

पूरी क्लास जेहड़ी ऐ ओह् सफर होंदी ते पूरी इंटरनेट दी प्रापर इंटरनेट फेसीलिटी जेहड़ी ऐ ओह् नेईं मिलदी ते बाकी ऐजुकेशन फैसीलिटी हेल्थ फिसीलिटी लेइयै ऐजुकेशन गी लेइयै और अपने कल्चर गी लेइयै बी जेहड़ा ऐ थोह्ड़ा जेहा गवर्नमेट गी थोहडे़ स्टेपस लैने चाहिदे कि बाकी साढ़ा जेहड़ा टाउन ऐ बसोह्ली टाउन जेहड़ा ऐ ओह् अच्छे तरीके कन्नै फलोरिश होआ दा ऐ अग्गै